असांजी दिल्ली में घुमण जे लाइ अलाई कुझु आहे ऐं असां घुमण बि वेंदा आहियूं असां लॻिभॻि ॿारनि खे बि वठी वेंदा आहियूं असांजे हिते इंडिया गेट लालकिला बंगला साहिब कुतुबमीनार चिड़िया घर अलाई हेड़ी शयूं आहिनि जो असां पाण बि घुमंदा आहियूं ॿारनि खे बि घुमाईंदा आहियूं जीअं फ़्री शॉपिंग करण जे लाइ असां कमला नगर करोल बाग चांदनी चौक ही सभु हली वेंदा आहियूं असांजे हिते नंढी नंढी मार्केटा बि लॻंदियूं आहिनि जिते असां शॉपिंग कंदा आहियूं ऐं असां ॾियारी थी अचे असां ॾियारी में अलाए वधीक शॉपिंग कंदासीं ॾियारी जी सजावट जा सामान थी विया ॿारनि खे नवां कपिड़ा वग़ैरह वठिणा आहिनि त असां करोल बाग हली वेंदा आहियूं घंटाघर हली वेंदा आहियूं असांजे हिते अलाई तरीक़े जा मॉल बि आहिनि पेसेफ़िक मॉल जी टी मॉल आहिनि जिते असां वेंदा आहियूं घुमण जे लाइ असांखे सुठो लॻंदो आहे ऑउटिंग थी वेंदी आहे थोरी सी जॾहिं ॿाहिरि वेंदा आहियूं त ॿारनि खे चिड़िया गेट वग़ैरह वठी वेंदा आहियूं इंडिया गेट वेंदा आहियूं जिते असां बोटिंग वग़ैरह बि कंदा आहियूं ॿारनि खे बि कराईंदा आहियूं चिड़ियाघर में बि अलॻि अलॻि तरीक़नि जा जानवर ॾिसण जे लाइ ॿारनि खे मिलंदा आहिनि नई नई नॉलेजा मिलदियूं आहिनि मार्किटनि में वेंदा आहियूं असांखे सुठो लॻंदो आहे